हम लोग जो है घर के पीछे मुर्गा मुर्गी भी पालन करते हैं कोई कचरा ओचरा इधर उधर रहता है तो उसको खा लेता है इसलिए हम लोग पालते हैं मुर्गा मुर्गी पालते हैं मुर्गी पालने के बाद उसको हम लोग कुछ खाने में भी यूज़ करते हैं और जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें कोई चीज का छिलका ओलका रहता है जैसे प्याज का छिलका सब्जी हरा सब्जी का छिलका कद्दू का छिलका झींगा का छिलका अनेक तरह का छिलका जो होता है वह भी अगर दे देते हैं तो वह भी खा लेता है एक तो सफाई भी हो जाता है उसका पेट भी भर जाता है एक पंथ दो काज हो जाता है इसलिए कोई भी चीज़ हम लोग को नुकसान नहीं होता है कचरा ओचरा जो भी होता है गीला कचरा वह सब जो है वह मुर्गा मुर्गी खा लेता है और साफ भी हो जाता है अगल बगल में अगर कुछ गंदगी पड़ा रहता है ऊ भी खा लेता है और हम लोग उसको ऊ फिर वो जब बड़ा होता है तो अंडा देता है तो वो अंडा का भी हम लोग यूज करते हैं तो शरीर में हम लोग अंडा खाते हैं तो शरीर में हम लोग को बिटैमिन भी मिलता है और मुर्गा मुर्गा जब खाते हैं तो शरीर में मान कर चलिए माँस खाते हैं तो शरीर में पौष्टिक भी मिलता है माँस खाने के बाद शरीर में पौष्टिक मिल जाता है इसलिए हम लोग छोटे छोटे मुर्गा मुर्गी जानवर को हम लोग पालते हैं उसका देख रेख करते हैं देख रेख के लिए छोटा मोटा जगह हम लोग के पास उपलब्ध रहता है कहीं एक सइड में जो है पालते हैं थोड़ा सा पिंजरा भी बना देते हैं रात ओत में रखने के लिए दिन में तो इधर उधर घूम फिर कर खाते रहते हैं चरते हैं इधर उधर खाते हैं उसको खासकर के अलग से समय नहीं देना पड़ता है दिन भर इधर उधर हीं ऊ रह जाते हैं खाते हैं चुन चुन कर कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं और कचरा हम लोग का वो सब खा जाते हैं छिलका जैसे सारा ची का छिलका बताए वो छिलका खा लेते हैं उसके बाद धान का भी अगर भूसा रहता है तो वो भी कुछ खा लेते हैं उसके बाद चावल जब हम लोग फटकते हैं खुद्दी उद्दी निकलता है तो ऊ भी वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद हम लोग जैसे बच्चा ओच्चा खाना खाता है कोई सब्जी छोड़ देता है कुछ चावले छोड़ देते हैं कुछ रोटी छोड़ देते हैं तो वो भी कुछ वो खा लेते हैं यानि मतलब कुछ बर्बाद नहीं होता है सारा ची वो जो है उ ग्रहण भोजन के रूप में जानवर ग्रहण कर लेते हैं और वो जब बड़ा होता है तो उसको हम लोग भी मांसाहारी जो हैं तो मांसाहारी लोग खाते हैं शाकाहारी तो नहीं खाते हैं तो मांसाहारी के लिए जो है वह तो अच्छा चीज़ है कि भोजन भी कर लेते हैं या कुछ बिक्री भी कर लेते हैं तो वह बेच भी लेते हैं कुछ पैसा भी आमदनी हो जाता है और कुछ अंडा अगर होता है तो अंडा भी अमलेट बना के खा लेते हैं ऐसे उबाल के भी खा लेते हैं